म्हाका फोटोग्राफीची खूब आवड आसा हांव धाकटें आशिल्लें तेन्ना सावन आतां मेरेन खुबशे फावटी हांवें फोटोग्राफी केल्ल्या म्हाका फोटोग्रेफीचे आवड धाकट्या आसतना सावून आसा म्हाका सैमाची फोटोग्राफी करपाक खूब आवडटा जेन्ना हांव फोटोग्राफी करता म्हाका खूब सूख जाता हांव म्हजे कडेन जेन्ना टायम आसता तेन्ना आपलो फोन घेवन सैमाचे फोटो काडटा म्हाका फुलांची दर्यांची फोटो काडप खूब आवडटा म्हाका लोकांचे ल्हान भुरग्यांचे हांचे फोटो काडप खूब आवडटा जेन्नाय म्हाका दुखी भोगता तेन्ना हांव फोटो काडटा हें फोटो खाव काडपाची आवड म्हाका खूब सूख दिता म्हाका दिसता की हांव एक दीस खूब व्हडलें फोटोग्राफर जातलें म्हाजो आख्खोय दीस खूब बिजी आहल्यारूय हांव रातचें घरा पावता तेन्ना सांज जाता ताचें फोटो काडटा म्हाका शेतांची भाटांची रानांची दोंगराची फोटो काडपाक खूब आवडटा म्हाका एक दीस व्हडलो फोटोग्राफर जावपाक जाय